हैलो अंजी अंजी आं केह्ड़ी जगह लग्गी दी अग्ग अच्छा बा रोड़ साईड ऐ जां दूर ऐ भाका आह्ला रोड़ ठीक ऐ पक्का जां कच्चा अच्छा गड्डी पुज्जी जाह्ग उत्थें ठीक ऐ टाईम लग्गी जाना असें बी औंदे पानी स 'ट्टो ते तां तगर स्हालो उसी ठीक ऐ तोई गल्ल निं कोशिश करो स्हालनै दी ते इन्ने चिर असें बी पुज्जी जाना ते घैंटा हारा लग्गी बी जाना पुज्जनै तगर ठीक ऐ ठीक ऐ अपने कशा तौल गै करना असें ठीक ऐ ठीक ठीक ऐ ठीक ऐ आई जाना असें बी पुज्जी जाना घैंटे तगर ठीक ऐ